मूंखे लॻंदो आहे की ड्रॉइंग माण्हुनि जे जेके रोॻनि में उपचार लाइ इलाही सुठो फ़ाइदो करे सघंदी आहे जीअं जेका डिप्रैशन में आहिनि उन्हनि खे कईं रंग कलरिंग जूं किताबूं हूंदियूं आहिनि जेको डिप्रैशन सां दूर कंदियूं आहिनि जो की पूरो ध्यानु माण्हू जो जॾहिं ड्रॉइंग में हूंदो आहे त हो पंहिंजा दुख या ग़म या जेका उदासी आहे या उहे सभु भुली करे ड्रॉइंग में ई निहित रहंदो आहे त उहो माण्हू पंहिंजे रोॻनि खे भुली बि वेंदो आहे ईअं ड्रॉइंग कंसंट्रेशन वधाइण में बि इलाही मदद करे सघंदी आहे जेका आर्ट आहे असां कला आहे कंदे कंदे जीअं माण्हू कंसंट्रेट करण जी पावर वधाए सघंदा आहिनि ॿारनि जे नंढे खां ई जीअं ड्रॉइंग हूंदी आहे एज अ सब्जैक्ट जॾहिं ॿिया विषय न हूंदा आहिनि तॾहिं ड्रॉइंग हूंदी आहे जीअं ॿार थोरो सुठो दिमाग़ जे पंहिंजे एकाग्र करे सघनि और कईं अहिड़ियूं माइंड जी थैरेपिस बि अॼु कल्ह हलंदियूं आहिनि ड्रॉइंग जे मदद सां जेको मां कईं रोॻनि खे ठीकु करण लाइ ड्रॉइंग जी मदद वठी वेंदी आहे और मां त ड्रॉइंग में इलाही सुठो मुंहिंजो आहे इंट्र्स्ट मूंखे ड्रॉइंग सां जीअं अनुशासन मिलंदो आहे और जीअं कॉम्पिटिशन अॼुकल्ह ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन इलाही थींदा आहिनि त उन में असां गॾु कमु करण जो जेको गुणु आहे उहो सिखंदा आहिनि ॿार या असां बि और पंहिंजी ड्रॉइंग में पंहिंजी असां वीचारु धारा प्रकट करे सघंदा आहियूं काॻर ते कुझु जेको पंहिंजे असांजे दिमाग़ में जेको हले थो उहो उतारे सघंदा आहियूं काॻर ते त उन सां असां पंहिंजी कल्पना सां जेको बणाईंदा आहियूं उन सां असांजो मस्तिष्क बि विकसित थींदो आहे असांजो दिमाग़ु बि सुठो थींदो आहे वधंदो आहे कुझु नओं जीअं असांखे ठाहिणो आहे त असां काॻर ते जीअं ठाहींदा आहियूं त उहो असांजी पंहिंजे लाइ बि इलाही सुठो आहे असांजे दिमाग़ जे वधण में बि इलाही सुठो आहे ॿारनि जे लाइ त इलाही सुठी आहे कला में जेका ॿार सुठा हूंदा आहिनि उहे अॻिते हली करे जंहिं बि फील्ड में वेंदा आहिनि इलाही सुठो कंदा आहिनि जो की हिकु कल्पना शक्ति वधंदी अथनि उन्हनि में नयूं नयूं शयुनि जी कल्पना करे सघंदा आहिनि नयूं नयूं शयूं घड़े सघंदा आहिनि त उहो इलाही सुठो आहे कल्पना खे असांखे वधाइणो घुरिजे